سستی نقل و حمل کا جہاں تک تعلق ہے یعنی ہم لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے یا ایک شہر سے دوسری شہر دوسرے شہر کا جانا ہوتا ہے تو ہماری جیبوں پر زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے ہم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ اور کم کرائے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں یعنی اگر ہمارے گھر میں کسی کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور انہیں دوسرے شہر میں جانا ہوتا ہے تو سستے سستی سواریوں کی وجہ سے ہماری جیبوں پر فرق نہیں پڑتا ہے اور اسی طریقے سے دہلی میں میٹرو میٹرو میٹرو جب سے شروع ہوا ہے اس میٹرو میں ہم لوگ سفر کرتے ہیں اور کافی کم کرایہ ہے اور کافی سستا کرایہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو اس سے کافی سکون اور کافی راحت نصیب ہوئی